आङो दासान्दि रेबगनजों लेखा बिलाइयाव लिरनो मोजां मोनो लोगोसे लेपटप आरो मबाइलावबो टाइप खालामनायखौ आङो मोजां मोनो मानोना लिरनाया बावैसो बोसोराव सोलायबोदों गासिबो लिरनायानो मबाइलाव जाजोबनायलाय आङो मबाइलाव लिरनानैनो दासिम मोजां मोनो लेखा बिलायाव लिरनायनिख्रुइ आङो मबाइल एबा लेपटबाव लिरनानै साबसिन मोनो जेराव लेखा बिलाइयाव लिरखांनाय सोदोबखौनो फिन आरोबाव जोङो मबाइल एबा लेपटबाव लिरफिननो गोनां जायो बिनि थाखायनो आङो मबाइलाव लिरनायखौ साबसिन मोजां मोनो आर बेफोर दानि मुगायाव गासैबो मबाइल एबा लेपटबाव लिरनाया सोलिनो हमदों बिनि थाखायनो बेफोर लिरनायखौ जोङो मबाइलाव लिरजोबनो नाजायो